ہیلو کیا آپ نذیر فوڈ سے بات کر رہے ہیں مجھے بیس لوگوں کا آرڈر دینا ہے اس میں تقریباً بیس بیس نہیں تو دس پندرہ ڈشز تو ہوں گی ہی اور کوانٹیٹی بھی کافی رہے گی کیونکہ بیس لوگوں کا آرڈر دینا ہے تو مجھے یہ جاننا تھا کہ آپ کے یہاں کوئی ڈسکاؤنٹ یا کوئی کوپن ایسا چل رہا ہے کومبو وغیرہ کا جو اتنا بڑا آڈر اکومڈیٹ کر لے اور اگر ہو ایسا کوئی کوپن تو بتائیے کیونکہ آرڈر بڑا ہے بڑا اماؤنٹ ہے بڑا اماؤنٹ ہے اور اگر آفر اچّھا ہوگا تو ان شاء اللّہ فیوچر میں بھی آپ کو آرڈر دیں گے اور کیا کہتے ہیں آپ جو ہے دیکھیے بتائیے آپ کے پاس اگر کوئی کوپن کوڈ ہو جو ہمارے لیے ہو ہمارے آرڈر کو اکومڈیٹ کر لے